आं जेसि नारजारि बिथांनि स्टेजाव पार स्टेजाव खन्नायखौहाय खोना खोनासंबाय बिथाङा जोबोद मोजां गान खनो बिथांनि गाराङानो ओरैबायदि मोजां जे नायग्राफोरखौ जोबोर रंजाहोनो हायो बिथांनि गारांखौ मोजां मोनो जोबोरनो बिथांखौहाय बांसिन कलेज प्रग्राम आरियावहाय लेंहरनानै मेथाइ खनहोनाय जायो गोबां बिथांनि स्टेजाव खन्नाय मेथाइफोरखौहाय खोनासङो बिथाङा जोबोर मोजां खनो बिनि थाखायनो बिथांखौ आं जोबोर मोजां मोनो बिथांनि गाराङा ओरैबायदि मोजां जे माब्लाबा समावहाय दुखुफोर जायोब्ला माब्लाबा समावहाय जेन'बा सान्नायफोरजों गोदोनानै थायोब्ला बिथांनि मिउजिकखौ आं खोनासङो बिथांनि मिउजिकआ जोबोर मोजां गोदै गाराङाबो गेस्रेम खन जोबोर मोजां खनो बिथाङा गोबां कमिडियानबो खनो रमान्टिकबो खनो बिदिनो बिथाङा गोबां नायग्रा नायगिरिफोरखौहाय गावनि गोदै गारांजों खन्नायजों रंजाहोनो हायो बिथांनि बेफोरबायदि कमिडियान खन्नाय बिदिनो रमान्टिक गान खन्नायफोरखौहाय आङो जोबोद मोजां मोनो बिथांखौहाय ओंखायनो बांसिन स्टेज प्रग्रामफ्राव खन्नायाव खोनासंनो लुबैयो बिथांखौहाय बिथां खन्नायाव बिथां खन्नायखौ जोबोद खोनासंनो लुबैयो बिथाङाहाय जोबोद मोजां गान खनो बिनि थाखायनो खोनासंनो लुबैयो बिथाङा गोबां मोजां मोजां गान खनो माब्लाबा समाव दुखुनि माब्लाबा समावहाय कमिडियान माब्लाबा समावहाय बिदिनो मोजां मोनलायनाय बेफोरबायदि गोबां बिथिङाव खनो बिथाङा बिथांनि गाराङानो ओरैबायदि मोजां दे बिनि गान खन्नायखौ रावबो खोनासङा हसियानो थानो हाखाया बिथाङा जोबोर मोजां गान खनो बिनि थाखायनो जेसि नारजारि जेसि नारजारि बिथांखौहाय बिथांनि गान खन्नायखौ जोबोद मोजां मोनो आङो बिथांखौ बेफोरबायदि स्टेज प्रग्रामफ्राव लाबोनाय लाबोनायखौ जोबोर मोजां मोनो बिथांनि खन्नायफोरखौ जोबोर मोजां मोनो